कंहिंजी चित्रकारी में अलॻि ई क़िस्म हूंदा आहिनि मूंखे पेंसिल सां चित्रकारी करणु ॾाढो वणंदो आहे ऐं मूं खे कोयोको ऐं डोमसी पेंसिलूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि क्योंकि त हे जामु सस्तियूं ऐं सुंदर ऐं टिकाऊ हूंदियूं आहिनि ऐं मां इहे सभु स्टेशनरियूं पेंसिलूं रॿड़ ऐं जेका बि मुंहिंजा चित्रकारी जा सामान आहिनि हो मां पंहिंजे नज़दीकी किरियाने जे दुकान तां ई वठंदो आहियां क्योंकि हो मूंखे सुञाणींदो आहे ऐं हो सुठो अघ में ॾींदो आहे